होली में पुआ बनता है पूड़ी बनता है कचरी बनता है बैंगनी बनता है तरूआ बनता है शिवशक्ति माई को डोरा बांधता है बाल बच्चा को कपड़ा नए देते हैं जितनी हम लोगों से बड़े लोग है रंग अबीर खेलकर गले से गले मिलते हैं छठ पवनी में नहाय खाय हैं नहाय खाय में अरबे अरबान खाते हैं खरना दिन में खीर बनते हैं सोहारी बनता है केला आता है नेउर कराता है अ नहा खा ती के खरना को भी छठ पवनी दिन में ठकुआ बनता है खजूर बनता है ने ईख आता है केला आता है नींबू आता है ऑस फल फूल आता है सभी अती होता है अखारी पातर में विसखा पवनी में खजूर बनता है ठकुआ बनता है शिव्सकता माई को आरती बनता है सब कुछ बनता है अ वैसखा पवनी में खीर बनता है पूरी अथी बनता है खीर बनता है ठकुआ बनता है सबसे सीस अथी बनता है गथी होता है हाथ उठता है फिर खरी पातर में रोट बनता है चूरमा बनता है शिव्सकता माई के फिर डोरा बंधता है फिर अथी में हाँ अथी में जित्या पवनी में फिर अथी होता है जित्या पवनी में अथी होता है